हमर जीवनकालमे जे छै से एक ही चीजमे जादा परेशानी आओर बहुत चुनौतीके सामना करऽ पड़ल ओना हमरा पढ़ैके जे रहै जेना आइ बहुत पहिने से शुरुसँ जे पढ़लियै तऽ फिफ्थ क्लास सिक्थ क्लास टेंथ क्लास तक बहुत दिक्कत भेल पढ़ल केना जाइ छै ओ ट्रैक पर चढ़ऽ लए पढ़ल केना जाइ छै ओ चीज समझमे नहि आबैत रहै तऽ ओहि चीजमे हमरा बहुत ही बहुत पैघ चुनौतीके सामना करऽ पड़ल केना पढ़ल जाइ छै ओकर बाद हमर आबि गेल टेंथके एग्जाम टेंथके एग्जाममे बढ़िऑं मार्क बढ़िऑं नम्बरसँ पास करऽ के लेल बहुत बढ़िऑं रैंक आनैके लेल केना पढ़ल जेतै ओहिके लेल भी बहुत बड़ी चुनौतीके सामना करऽ पड़ल ओहिसँ आगाँ गेलहुँ टुएलथके एग्जाममे तऽ टूयेलथके एग्जाममे केना बढ़िऑं रैंक सऽ पास करल जेतै ओहि लए भी बहुत मेहनत करऽ पड़ल बहुत पैघ चुनौतीके सामना करऽ पड़ल ओकर बाद आब जे छै से कम्पटीशनके एग्जाममे दै लए हम रेडी भऽ गेलहुँ कम्पटीशनके एग्जाम जे दै लए जाइ छियै जेना कोनो भी आओर सैनिक फोर्सके या किछु भी चीजके तऽ ओहिमे फर्स्ट बेर कोनो एग्जाममे बैठे छियै तऽ ओहिमे बहुत ही चीजके सामना करऽ पड़ै छै केना कोन ठाम से की हेतै कतऽ चेकिंग हेतै की लऽ कऽ जाए लए पड़तै बहुत चीजके सामना करऽ पड़ै छै आओर इएह हमर जीवनमे जे छै से पैघ चुनौती तऽ हम मानैछी